जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो रीना कुकरेजा आहे असांजो हिकु नंढो परिवार आहे जंहिं में मुंहिंजो पुट ऐं मां रहंदा आहियूं मुंहिंजो पुटु इंजीनिअर आहे जेको सुबुह जो सवेल ई ऑफ़िस वेंदो आहे जंहिं जे लाइ मां सवेल उथी नाश्तो वग़ैरह तयार कंदी आहियां हू नाश्तो खाई तयार थी वेंदो आहे त मां हुनजे लाइ रसोईअ जी तयारी कंदी आहियां उहो रसोई खणी वेंदो आहे उते ऑफ़िस में खणी वेंदो आहे त हुन खां पोइ पोइ मां थोरो टी वी वग़ैरह हलाए करे थोरो भॼन वग़ैरह ॿुधंदी आहियां ऐं थोरो थोरी देरि में वरी मुंहिंजी माई ईंदी आहे जेकी जंहिं सां मूं खे विहणो पवंदो आहे हुन सां कमु कराइणो पवंदो आहे न त अॼुकल्ह जूं मायूं बराबरि कमु नथियूं कनि बराबरि हुननि सां ई घ्यानु ॾियणो पवंदो आहे हुन खां पोइ माई हली विंदी आहे त नाश्तो वग़ैरह खाई मां थोरो टाइम लेटंदी आहियां पोइ ख़ेरु ॾींहं जो भाॼी वग़ैरह मां वोइ वोइ सुबुह जो ठाहे छॾंदी आहियां पोइ खे मां पंहिंजे चांवर फुल्के जो इंतजाम कंदी आहियां पोइ त रसोई खाई करे थोरो कलाकु ॾेढु कलाक मां आराम कंदी आहियां आरामु करे पोइ थोरी देरि में मुंहिंजी साहिड़ी वग़ैरह ईंदी आहे त हुन सां थोरो सत्संग ते निकिरी वेंदी आहियां थोरो सत्संग ॿुधी करे वरी शाम जो ईंदी आहियां त भाॼी मार्केट वेंदा आहियूं थोरो भाॼियूं वठंदा ईंदा आहियूं त भाॼियूं वठी करे घर में ईंदी आहियां पोइ हुन खां पोइ थोरो चाहिं वग़ैरह पी करे थोरो आरामु करे वरी वापसि रसोईअ जी तयारी कंदी आहियां छा हूंदो आहे राति जी बि तयारी उहो रोटी करिणी पवंदी आहे जेके राति जो मुंहिंजो पुटु उहो रसोई अची खाईंदो आहे अची करे हथु मुंहुं धोई करे वग़ैरह रोटीअ जी तयारी करे रखंदी आयासि त उहो रोटी खाईंदो आहे खां पोइ हुन खां पोइ राति जो ॿई मिली करे रसोई खाईंदायूं साणि मिली करे रसोई खाईंदा आहियूं पोइ रसोई खाई करे थोरो थोरो टी वी जो टी वी जो प्रोग्राम वग़ैरह ॾिसी करे असां राति जो हिकु लॻे ताईं ॿारहें हिकु ताईं थोरो सुम्ही पवंदा आहियूं जय झूलेलाल